میرے خیال میں ہماری پیاری زبان اردو نے خطے میں دوسری زبانوں کی ترقی اور ان زبانوں کو پروان چڑھانے میں کافی اچھی طرح کردار ادا کیا ہے ہماری زبان اتنی لچک دار اور خوبصورت ہے کہ دوسری زبان پر اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے دوسری زبان کے لوگ اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کے لیے محبت و خوشی کے موقعوں پر غموں اور دکھ کے لمحوں میں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہماری زبان کے اشعار محاورے اور ضرب الامثال کو اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں